हौल्लो तुस कुन बोल्ला दे किश्ती आह्ले बोल्ला दे अच्छा असें कश्स्मीर घूमनें गी जाना हा असें कश्मीर असें घूमनें गी जाना हा

फिर किन्नें पैसे घट्ट करो थोह्ड़े करी ओड़ो थोह्ड़े घट्ट जरो पंदरां पंदरां अच्छा चलो ठीक ऐ फिर अरेंजमैंट ठीक ठाक होई जानां चाही दा अस अवा ने अस असें फोन नी कट्टो